नमस्ते मैम हाँ बोलिए हाँ हाँ तो आईए आप यहाँ पर हम आपको चेक करेंगे अच् चेक करेंगे दवा देंगे नहीं आईए आपकी जाँच होगी तब फिर दवा देंगे हाँ हाँ आई आईए आपको जब मौका हो आइए अरे जैसे नौ के अंदर अन नौ के उपर आइए अरे नौ के बाद में आइए जैसे सुबह नौ के बाद हाँ हाँ घरे मिलेंगे अरे जांच वांच करानी होगी न उसको ही हो हो हाँ जांच होगी सुई दवाई तब होगी उसी हिसाब से हाँ हाँ कैंप लगेगा ही हाँ हाँ तो अरे नम्बर से होगा ना इलाज हाँ नम्बर से लाय करो हाँ हाँ हाँ तो उसी हिसाब से दवाई मिलेगी आपको नमस्ते नमस्ते और ठीक है हाँ दे दुंगो दवा तेल भी क्यों विश्वास नहीं पर रहा है अरे आईए अब अच्छी दवा देंगे आपको अच्छी क्वालटी की देंगे त तेल हाँ तो अच्छी तो मिलती है आप ले जाईए देखिए एक बार हाँ

हाँ तो आईए हमारे हमारे य यहाँ आईए हम हमारे यहाँ की दवाई ले जाईए देखिए हाँ तो वापस हो जाएगा पैसा हाँ ठीक है अरे ले जाइए देखिए दवा लगाकर तेल भी नमस्ते